धा ते धा लाख हेच्या मदले पांच नंबर जे आसा तें आतां हांव सांगतां शंबर एक हजार एकशे अठ्ठावन धा हजार पांचशे अंयशीं पन्नास हजार आनी एक लाख एकशे धा रुपया